हमे जे ई ने दो दिन पहिले तीन दिन के बाद दो दिन पहले ने पाँच दिन के आस पास जे छै हमे एगो ओला पे गाड़ी बुक करलियै अपन गाँव जाइ के लिए दरसल गाँव थोड़ा सा दूर छै अस्सी नब्बे किलोमीटर छै तऽ हमरा ओला पर सही सुविधा बुझेलै वहाँ से हमे गाड़ी बुक करलियै आओर वहाँ सॅं हमरा पहुँचाबै के छै ओकरा ओ समय पर ओला के सुविधा बहुत अच्छा छै समय पर गाड़ी आबि जाइ छै आओर ए सी उ सी भी ओकरा मे रहय छै बहुत